पछिला किछु वर्षमे जहियासँ मोबाइल आयल यऽ तहियासँ आदमी मोबाइलके प्रति अपन मनोरञ्जन मोबाइलके बना लेलक यऽ जेना मोबाइलमे रील्स सब देखैयै आओर रील्समे भी अपन नया नया मनोरञ्जनके अपन नया नया टेक्नोलॉजी डालि रहल यऽ नया नया मीम पेज सब वायरल भए रहल छै हँसैवला लोक अपन जे खाइए ओहो देखबैय ओहोसँ हँसी लगबैय आइके लोकके खूब नीक लागि रहल छै ई सब चीज देखैमे लोक भरि दिन अपन आधासँ बेसी समय तऽ इएहे सब चीज देखैमे आइ काल्हि डेढ़ जी बी डाटा तऽ मनोरञ्जनके पाछू आदमी सब निकालि रहल छै लोकप्रिय मनोरञ्जन जेना मीम सब ठेठी सबमे मैथिलमे ई सब वायरल अथी सभ भए रहल छै पूरा सभ जगह प्रचार भए रहल छै लोक कम सँ हरेक जगह कोइ भी चीज तुरन्त मनोरञ्जन खातिर जेना फेसबुक बहुत समयसँ चलबै छै लोक सभ हरेक भाषामे आइ काल्हि फेसबुको चलायल मनोरञ्जन खातिर एकपर एक विकास कोना होइत देशके कुछ लोक छै लोक नीक लागैत छै लोक कोन कोन कन्टेन्ट नीक लागै छै पछिला किछु वर्षमे लोकके इन्स्टाग्रामपर रील्स भी बनबै छै पहले टिक टोको चलै रहै टिकटोकपर लोक रील्स बनबै भी रहै डालै भी रहै आओर देखै भी रहै आओर अपन मनोरञ्जन करै रहै आओर अपन जे भी एक्टिविटीज रोजके दिनचर्या छै ओकरा डालबो करै रहै आओर ओहिसँ अगलोके मनोरञ्जन करै रहै अपनो मनोरञ्जन करै रहै जे भी कुछ करै छै आइ काल्हिके टेक्नोलॉजी जेना आइ काल्हि तऽ भए गेल छै ए आइ के फीचर्स कुछौ डालि देछै ओहिपर नया नया चीज बनिके आबै छै फेरो ओकरा डालि देलक इन्स्टाग्राम फेसबुकपर ओहिसँ लोकके भी मनोरञ्जन करै छै अपना भी मनोरञ्जन भए रहल छै बहुत कन्टेन्ट टिकटोक सबपर डालि रहल छै लोक इन्स्टाग्राम रील्सपर डालै छै पहले कम समयके डालै रहै ओहि खातिर आब मनोरञ्जन भी बहुत तरहके प्रचिलत भए रहल छै आओर मनोरञ्जन बहुत तरिकासँ भी लोक करै छै जेना डान्स कोइ सीखै छै कोइ गाना भी गाबि रहल छै कोइ नाटक नया नया तरिकाके बहुत फेसबुकपर वीडियो बना बनाके डालै छै अपन मिथिलोमे मैथिलमे कॉमेडी सब बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ डालि रहल छै ओहिसँ भी ओकर व्यू बनै छै आओर लोक देखै खूब पसन्द करैय ई सब चीजके देखैमे बहुत देखै छै लोक सब मैथिलमे फिल्म सब नया नया बनि रहल छै इहो सब मनोरञ्जनके एक कारण छै फेसबुकपर भी ई सब देखा रहल छै आओर फेसबुक इन्स्टाग्रामपर बहुत ई सब मैथिलमे कॉमेडी भए रहल यऽ ई सबके बहुत वायरल भए रहल छै ई सब चीज आओर नया नया हरेक जगहके चीज सब मीम बनायके ककरो फोटोमे कुछौ लगाके कुछौ देखा देल जाइ छै इएहे सब लोक आइ काल्हि इएहे सब लोकके मनोरञ्जन छै पहिले लोक गाछके निच्चामे बैसिके किछो किछो खेलियौ लै रहै लेकिन आब तऽ मोबाइलेसँ लोक खेल रहल यऽ नया नया टेक्नोलॉजी आबि रहल छै मोबाइलसँ खेलि रहल छै इएहे सब खातिर लोक आब बहुत बच्चो सब आबै छै पढ़िके मोबाइले धरि लै छै टिकटोक देखैय मनोरञ्जन पहिले लोक खेलसँ करै रहै आब मोबाइलेपर मनोरञ्जन करि लै यऽ पब्जी खेलि लैए क्रिकेटो आब मोबाइलेपर खेल लै छै कैरम बोर्डो कैरम बोर्ड खेल लै यऽ शतरञ्जो खेल लै छै नया नया जत्ते लुडोपर खेल रहल छै लोक आओर मोबाइलके उपयोग सट्टो जेना क्रिकेटपर पैसो लगबै छै लोक अपन आओर जेकरा जे तरिकासँ जे काम भऽ रहल छै आब मोबाइले के थ्रू करै छै इएहे एकगो मनोरञ्जनके साधन छै कोइ आदमीके पसन्द छै तऽ कहीं बाहर गेलै क्रिकेट खातिर मनोरञ्जन करि लेलकै फिल्म देखि लै छै नया नया जे फिल्म आबै छै उहो हॉलमे जाकऽ देख लै छै किछु नया नया टेकनीक किछु नया नया कोनो वीडियो बनाकऽ मनोरञ्जन खातिर लोक डालि रहल छै रील्स फेसपर रील्स बना रहल छै आओर डालि भी रहल छै नया नया युवा पीढ़ि एकर पे पूरा फोकस करि देने छै युवा पीढ़ि आओर अपन भविष्य भी इएहे फिल्डमे बनबै लेल चाहे छै यूट्यूबपर भी बहुत आदमी वीडियो डालि रहल यऽ यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म छै मनोरञ्जनके मनोरञ्जन भए रहल छै धीरे धीरे सभ इएहे फिल्डमे जाइ रहल छै यूट्यूबके नया नया हरेक फिल्डमे लड़का सभ जेना मैथिलसँ भी बहुत यूट्यूबर सभ अपन ब्लॉग बना बनाकऽ डालि रहल यऽ जेना गामके भोज होइए मैथिलमे ओहो देखाके लोकके मनोरञ्जन करै छै मैथिलमे तऽ हरेक तरहके मनोरञ्जन खातिर लोक खूब ओकरा पसन्द करै छै आब पहिलेवला बात नहि भेलै पहिले लोक पानियोमे नहायके मनोरञ्जन करि लै रहै नदी सभमे आब उ सब जमाना खतम भए गेल छै आब मोबाइलके युग छै मोबाइलपर ही हरेक आदमी नया नया मनोरञ्जन देखैत देखैत घरेके सँ आधासँ बेसी समय मोबाइले पर बितबैय इएह खातिर आब नया टेक्नोलॉजी आबि गेल छै आब हरेक आगेके दिनमे मनोरञ्जन ही मोबाइल हौते लोकके आओर जत्ते आदमी छै यूट्यूब क्रिएट करि रहल छै नया नया यूट्यूबपर भी टेक्नोलॉजी आबि रहल छै वीडियो अपलोड करै खातिर मनोरञ्जन खातिर